बाहरमे बन्हाइत छै गाय पाड़ी सभ सभ हवामे रहल बाहर भीतरमे रहल हवा लागल हवा बसात लागल ओकरा खाना पीना भेटल ओकरा दूध तूध भेल बिकायल दूध तूध बिकायल तऽ पैसा भेल ओहि सभसँ चलल अपन घर चलल बाहरमे अपन ओकरा बन्हलहुँ हवा बसात सभ लागल गाय महीस सभकेँ दूध दुहाएल ओहि सभ से सभ चीज भेल इएह सभ होइत छै बुझलियै इएह सभ